हैलो हैलो हां जी हां जी हां जी सर हां जी बारां तेरां मरले हां जी बारां बारां

फैसिलिटी पूरा उत्थै कोई अग्गै पानी पूनी आई पानी होवै उत्थै बाकी रोड हां जी

हां जी हां जी अहें बारां मरला जियां तुस लागै उग्गै स्हाब देना पौना उग्गा रेट देना पौना केह् रेट रक्खे दा तुसें

थोह्ड़ा घट्ट थोह्ड़ा घट्ट करी ओड़गे कोई गल्ल नी कोई ढाई लक्ख बनी सकदी गल्ल नी तां बी बड़ा गै चलो कोई नी देई ओड़गे प्लाट ऐ प्लाट हैन की नेई हैन अच्छा अच्छा कोई गल्ल नेईं दिक्खी लैगे कोई नी महाराज कल्ल दिक्खी लैगे प्लाट ते उस्सै स्हाबें रेट दिक्खने फ्ही हां जी हां जी कोई गल्ल नेईं कोई गल्ल नेईं हां जी कोई गल्ल नेईं कल दिक्खी लैगे हां जी हां जी हां जी कोई गल्ल नेईं कल दिक्खी लैगे फिरी सनाई ओड़गे तुसेंगी असेें देना कि नेईं लैना ते है गै पर सनाई ओड़गे कल तुसी फाइनल हां कोई गल्ल नी हां कोई गल्ल नी हां ठीक ऐ ठीक ऐ